हाँ ऐसे प्रमुख टेक्नोलॉजीकल बदलाव कई सारे हैं जिनसे हमारे जीवन काल में बदलाव हुए हैं इनमें स्मार्टफोन स्मार्ट टी वी स्मार्ट वॉच निम्नलिखित हैं स्मार्टफोन के माध्यम से आदमी इतना स्मार्ट हो गया है कि एक जगह पर बैठा है और दूसरी जगह की खबर आसानी से ले लेता है स्मार्ट टी वी के माध्यम से आदमी नियत स्थान पर बैठकर दूसरी जगह पर बड़ी स्क्रीन पर अपने मोबाइल फोन को चला सकता है स्मार्ट वॉच के माध्यम से टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव हुआ है स्मार्ट वॉच के माध्यम से आदमी अपने फोन के समस्त नोटिफिकेशनों को अपनी शून्यता से नोटिफिकेशनों को स्मार्ट वॉच में पा सकता है इन बदलावों ने हमारे जीवन और कार्य स्थल को अच्छी तरीके से प्रभावित किया है क्योंकि स्मार्टफ़ोन से हमारा जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है और कार्य स्थल भी स्मार्टफोन और नए नए टेक्नोलॉजिकल बदलावों से प्रभावित हैं